مصنوعی ذہانت اے آئی ایک تیزی سے ترقی کر رہی ٹیکنالوجی ہے جو دنیا پر بڑا اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے اے آئی کوآٹومیشن تشخیص اور پیشنگویی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بہت سے مختلف شعبوں میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے بڑا ڈیٹا ایک اور تیزی سے ترقی کر رہا رجحان ہے جو اے آئی کو بہتر بنانے مین مدد کر سکتا ہے بڑے ڈیٹا کی مقدار سے اے آئی کو تربیت دی جا سکتی ہے کہ وہ کام کو زیادہ درست اور کارآمد طریقے سے کیسے انجام دے خود چلنے والی کاریں ایک اور ٹیکنالوجی ہے جو تیزی سے ترقی کر رہی خود چلنے والی کاریں ایک دن سڑکوں پر دیگر گاڑیوں اور لوگوں کے ساتھ محفوظ طریقے سے سفر کرنے کے قابل ہو سکتی ہے